हाँ भैया नमस्ते हम यह बता रहे हैं कि हमारे घर में चार कमरे का दरवाज़ा रोशनदान विंडो ये सब लगवाने हैं लोहे का तो यह बताइए कि उसका चार्ज क्या लेंगे आप आप ही ख़रीदारी कर लीजिए आप ख़रीदारी कर लीजिए और फिर हमको पेमेंट बताइए क्या करना होगा जी जी जी जी तो किसी दिन आकर फिर नाप जोख कर लीही कर लें और फिर बाद में हमको बताइएगा फिर उसका हम पेमेंट कर देंगे आपको जी कितना देना होगा ठीक तो हम तीस हज़ार रुपये दे देते हैं आपको और जी हाँ ठीक है ठीक है ठीक फिर हम दे देते हैं आप ठीक चार कमरे हैं चार कमरे के दरवाज़े और विंडो रोशनदान वग़ैरह लगाने है हाँ हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं आप देख लीजिए फिर कल परसों में ही लगा दीजिए नहीं नहीं कोई दिक़्क़त नहीं और ठीक है फिर पेमेंट करते हैं ठीक ठीक है भैया ठीक नमस्ते